सुपौलक जिला सहरसा जिलाके अनुमण्डल रहथि अनुमण्डलसँ जिला भेल सुपौल जिलाक विकासके लेल माननीय ऊर्जा मन्त्री हमर विधायक हिनकर हिनकर कृपासँ सुपौल जिला विकास भेलै सुपौल जिलाक विकास भेलै और हिनके कृपासऽ ई बिजली अति सुन्दर हमरा जिलामे भेटै अछि और हिनके कृपासऽ मार्केट बढ़ियासऽ लागल लागैए मार्केट बढ़ियासऽ जे बढ़िया पैघ पैघ शहरमे जेना मार्केट दुकान होइ छै तहिना अइ साधारण जिलामे दुकान सब लागैत अछि मोल छै हमरा जिलामे आओर डेयरी फॉर्म छै हमर जिलाके प्रधान प्रधान आदमी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र छलाह जे बिहारक मुख्यमन्त्री दू बेर भेलाह और हुनके परिवारक रेल मन्त्री छथि ललित बाबू छथिन जेहो रेल मन्त्री भेलखिन और हमर जिलाक प्रसिद्ध आदमी उदित नारायण झा जे फिल्मिस्तानमे सिङ्गर छथि